आं मोजां मोनफ्लेबाय थानाय बिजाब माने दङ जाबाय बियो जाबाय नभेल सल'मा बिथां मोननाय गेदेर मा होनो अरन राजा लेरनाय मुङा जादों हरै मारुवाव गिबिसिन फरायजेनदों आङो ब्रै थाखोआव होमब्ला बे बिजाबा अस'मीया अस'मीया हांखोजों लिरनायमोन नाथाय रावा बर'मोन बि बेवहायनो आं बेखौ फरायदों फरायनानै एरैबायदि मोजां मोनदों जे गोसोखांफ्लेबाय थायोमोन मानोबा जेब्लानाखि गुवाहाटीआव थाङोब्ला ट्रेन सायाव थाङोब्ला बे लामा टिहु टिहु होननाय मोनसे जायगा दं बेखौ मोनबाथाय आं बे सल'माखौ गोसोखांबा थायोमोन मानो होब्ला बे टिहुनिफ्राय बिजनिसिम बे लामा ट्रेन सायावनो ट्रेन सानिफ्राय एरै गाखोबोनाय खौनो सल' बेयावनो लिरनाय दङ नालाय बेनि थाखायनो आङो बेखौ मोनबाथाय आङो गोसोखांसै आरो गोसोखांबाथाय बि बिजाबखौ फरायनोसै आरो बेनिफ्राय उननियाव बर' बिजों बर' हांखोजों बर' हांखोजों दिहुनफिनदोंमोन बेखौबो आं खनले खनले फरायफिनबाय थादों दिनैसिमाव आं स्निबारानो जाबाय फरायजोबफिनाया आरोबाव माब्लाबा गोसोनखांबावयोबा ससे ससे स्टेन्जाखौ गोसोखाङोबा नायफिनबाय थानाय जायो मानो मोजां मोनो होननानै बुंबा आंबो मिन्थिया मानो मोजां मोनोमोन जायखिया फरायबाय सेथि फरायजोननाय नभेल जाय बेखौ बेनि थाखाय जानांगौ आं खनले खनले फरायबाय थानो मोजां मोनो मिथिया मानो फरायबायथानो मोजां मोनो आरो होनो जेब्लानोखि आं ट्रेन गाखोयो अब्लानो बेखौ मानोबा टिहु जायगा मोनबानो गोसोखांनानै बे नभेलखौ गोसोखांनोसै बेनिफ्राय आरो फिन फैनानै आं न'आव फैनानै बे बिजाबखौ नायफ्लाङो आरो ससे ससे स्टेन्जा नायनानै दोनो खिन्थु फुल नायनाया जादों आं स्निबार नायखांबाय आरो थेवब्लाबो आं दासिमबो सम मोनब्लानो ससे ससे नायनानै बेनो जादों आंनि गिबिसिन आरो मोजां मोनफ्लेथारनाय बिजाब हरै मारुवाव